देखियौ सफल बेबसायके बारेमे तऽ बहुत चीज हो सकलै हन बहुत हमरा गाममे सफल काम भेलै हन चाहे बेबसाय बढ़िऑं भेलै हन बहुत तरहके काम सब सफल केलकै हर तरहके आदमी कोइ अमीर बनलै कोइ लुटि गेलै कोइ जादा नहि आगे बढ़ि पेलै लेकिन काम बहुते भेलै हन आधा से बेसी तऽ सफले भेलै जाहि समयमे सुनै छलियै मधु पा मधुमक्खी पालन मधुमक्खी पालनमे की होइ छै आइ जे चारो बगल लकड़ी बाला ओ लगा दै छै आ ओहिके बाद उपर से जाल नाहित लगा दै हइ आ मधुमक्खी आर सब जगह नहि करै जङ्गल झाड़ मे करऽ हइ गाछीमे करऽ हइ ताकि आबै बाला आबै जाएके आदमी बला आदमीके दिक्कत नहि होइ बस इएह सब बात जादा आदमी के दिक्कत नहि होइ हइ मधुमक्खी पालन करऽ हइ मधुमक्खी पालनमे मध शहद जेकरा कहऽ हइ ओ निकलै हइ शहद से पैसा कमाइ हइ आदमी सब लेकिन सीधा शहदो नहि निकलै हइ बहुत पैसा मतलब मेहनत लागै हइ बहुते काम लागै हइ बहुते खर्चा लागै हइ हर तरहके मधुमक्खी पालनमे खर्चा लागै हइ मधुमक्खी पालन तऽ बहुत बढ़िऑं छै लेकिन तनी मनि खतरो छै लेकिन जे पालन करऽ हइ ओ तऽ हर चीज जानै हइ मधुमक्खीके बारेमे ओइसे ही देखियौ मुर्गा पालनाइ मुर्गी पालनाइ इहो बहुत अच्छा काम छै बढ़िऑं से मुर्गीके मतलब पहिले चारु फल से फारम बनबै हइ फारम बनेलाके बाद फेर ओहिमे बढ़िऑं से हर चीज लगबै हइ जे चीज मुर्गीके लिए मुर्गाके लिए जे चीज जरुरत होइ हइ ओ चिजके उपयोग करै हइ आ ओहिके बाद मुर्गा चाहे मुर्गीके छोटा बच्चा चूजा जेकरा कहै हइ ओकरा लाबै हइ ओकरा बाद ओकरा पालन पोषण भरण पोषण करै हइ लास्टमे फेर ओकर उमर हो जाइ हइ बेचे बला तब ओकरा बेच दै हइ काहे एहिमे बहुत पैसा होइ हइ बहुत बढ़िऑं पैसा कमाइ हइ बहुत आदमी हमरा गाँवमे बहुते आदमी खोलने छै मुर्गा फारम अच्छा अण्डो फारम देखियौ मुर्गा पालै हइ आ मुर्गी पालै हइ मुर्गी पालै हइ तऽ बढ़िऑं से भरण पोषण करतै फेर बहुते मुर्गी होइ हइ जे अण्डो दै हइ अण्डा देलाके बाद जानिते छी अण्डो कते अच्छा मतलब कमाइ होइ छै अण्डामे अण्डा बेचै हइ आ नहि होइ हइ तऽ अण्डा बहुते चूजा निकलै हइ चूजो बेचै हइ अण्डा फारम मधुमक्खी पालन आओर सब देख लियौ बहुत मछली पालन मछलियो पालन देखि लियौ बगलमे पोखरि रहै छै पोखरिमे बढ़िऑं से नहि रहै हइ तऽ खुदके खेतमे चाहे कहीं बढ़िऑं से खद्धा आर खुनि के आ ओकर बाद करऽ हइ इएह मछली पालन करऽ हइ मछलियोमे देखबे करै छी बहुत फैदा होइ हइ मछली तऽ बहुत कोशिश करै हइ मछली बढ़िऑं से पलाइ हइ लेकिन ओएह हइ जे आजकालके हइ जमाना जे मछली बहुत कोइ चोरा लै हइ चाहे बहुत अइसन बात होइत हइ लेकिन मछली पालन मधुमक्खी पालन इएह सबमे बहुत बढ़िऑं बढ़िऑं काम होइ छै देखियौ सब काम तऽ कऽ सकलै हँ लेकिन हर आदमी से ई सब नहि होइ हइ एहिमे लागै हइ पैसा आ पैसा तऽ हर किसीके पास गाँव मे होइ नहि हइ ई बात जानिते छियै बहुत कोशिश करऽ हइ लेकिन सबके पास ई पैसा नहि होइ हइ काम करैके बहुत कोइ कर्जा लएके उठबै हइ लेकिन कामके लिए रहै हइ ओकरा पास हिम्मत जोश जे हम सफल पबै लए बढ़िऑं से काम करऽ हइ मेहनत करै हइ कर्जा उठाइएके करै हइ लेकिन बढ़िऑं से करै हइ ई काम अगर चलै हइ तऽ बढ़िऑ फैदा मुनाफा सब कमा हइ बहुत कोशिश करऽ हइ बढ़ियाँ कमा हइ आओर होइ हइ तऽ आओर फारम चाहे मधुमक्खी पालन मछली पालन इएह सब खोलै हइ आओर पैसा कमा हइ गाँव मे तरक्की करए हय गाँव के लिए कुछ तऽ जरूर कुछ कुछ कैर दे हय आगे बढ़ए हय बहुत कोय